भारतमे राष्ट्रीय पर्व तीन टा छै स्वतन्त्रता दिवस गणतन्त्र दिवस आओर गान्धी जयन्ती ओ तऽ उन्नैस सए सैंतालिसके बाद शुरू भेलै हेँ जहिया देश स्वतन्त्र भेलै तहियासँ एकर जे रूपरेखा छै से सरकार दिशसँ निर्धारित छै ओ पाबनि हमसभ से राष्ट्रीय पर्वके रूपमे मनबैत छियै आओर ओकर जे गाइडलाइन छै से पारम्परिक गाइडलाइन सरकार तरफसँ निर्धारित छै आओर दू तीन टा जे भारतीय संस्कृतिके पर्व छै जेना दीपावली होली इ सम्पूर्ण भारतमे मनायल जाइत छै ओ कोना मनबैत छै प्रायः कनेक अन्तरसँ सम्पूर्ण भारतमे एके रङ्ग मनायल जाइत छै यथा ब्रजके होली कनी विशिष्ट छै आओर सम्पूर्ण भारतके होली जे छै से अपना ढङ्गके छनि दीपावली से पाँच दिनका पर्व लोक कहैत छै धनतेरससँ शुरू होइत छै भैया दूज तक रहैत छै ओहिमे दीपावलीसँ दू दिन पहिने दू दिन बाद तक लोक दीपावली मनबैए ओहिमे छोटी दीपावली धनतेरस होइत छै छोटी दीपावली होइत छै दीवाली होइत छै तऽ अन्नकूट होइत छै फेर भैया दूज होइत छै तऽ एहिसभ तरहेँ तऽ ई जे छै से ओहिमे धनतेरस जे छै से मुख्य रूपसँ व्यापारी वर्गके लेल छनि आओर छोटी दीवाली आओर ई जे दीपावली छै सभके लेल छै अन्नकूट से जे वैष्णव सम्प्रदायके लोक छथिन हुनका लेल छनि भैया दूज समाजके लेल छै आओर एकरा मनायल जाइत छै छुट्टियो देल जाइ छै आओर छुट्टीमे सभसँ महत्वपूर्ण छै जाहि क्षेत्रके जे पाबनि होइत छै जेना कतहु नवरात्र होइत छै कतहु ईद होइत छै तऽ आब ओहोमे अन्तर भऽ जाइत छै मानि लिअ जे चाँदके देखलामे कतहु आइ होइत छै कतहु काल्हि होइत छै तऽ आब ओहि कैलेंडरके अनुसार ओ लिखलो रहैत छै छुट्टीवला लिस्टमे जे चाँदके देखलापर ओकरामे तिथि परिवर्तन भऽ सकैए ओ क्षेत्रीय जे अधिकारी छथिन जे वाइस चांसलर डी एम या राज्य सरकार छै ओ निर्देश दैत छै जे फलना दिन एहिठाम मनायल जायत जे फलना दिन एहिठाम मनायल जायत दुर्गा पूजा छैठ छठि छै छठि मुख्य रूपसँ बिहारेमे चलैत रहै आओर पूर्वी उत्तरप्रदेशमे आब सभठाम चलैत छै दुर्गा पूजा बङ्गाल आओर बिहारमे चलैत रहै आब सभठाम होइत छै सरस्वती पूजा से बिहार उत्तरप्रदेश बङ्गालमे चलैत रहै आब प्रायः सभठाम होइत छै एहि तरहे आ कोना मनाओल जाय तऽ पारम्परिक विधिसे मनायल जाइत छै ताहिमे संस्कृतमे पोथियोसभ छै जे ओ पूजा केना हुए आओर समाजके बुझले छै जे ओ केना मनायल जाय